काणकोण तालुको तसो हो वेगवेगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी विखुरिल्लो एकमेव तालुको वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळ्यो ज्यो जाती आसात त्या सगळ्या जातींचे लोक काणकोणांत आसात अशें म्हणपाक हरकत ना आनी हातूंत भितर आमी जर म्हणलें जाल्यार खास करून निराकराची पयर जात्रा घड्यांचो दसरो जो पैयगीण बेताळ देवळा कडेन जाता तो खास करून गांवडोंगरी आनी कोतिगांव भागांतल्या आवली बड्डें कुस्कें ह्यां गांवांत जावपी दांड्या वयलो शिगमो श्री मल्लीकार्जून देवस्थानांत जावपी खास आनी विशेश अशे जयशिशारान्नी उत्सव जाका घड्यांच्यो किंवा शिश्यांच्यो रान्नी अशें म्हणटात तो उत्सव कांय कडेन जाता ती वेगवेगळ्या पद्दतिची दिवाळी होळी आनी शिगमोत्सवाच्या जावपी मांडार वेगवेगळे लोकनृत्य प्रकार हे सगळ्यांकूय विशेश देख दिवपी आनी वेगळेपण सिध्द करपी अशे हे प्रकार हे प्रकार खऱ्या अर्थान ह्या काणकोणच्या वेगळेपणाक भर घालपी काणकोणच्या दायजाक भर घालपी काणकोणची संस्कृताय ही उच्च आसा वेगळी आसा खाशेली आसा विशेश आसा हें सिध्द करपी हे उत्सव